नमस्ते आप ओला से बात कर रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली को बाहर जाना है मंडोल कितने पैसे लेंगे आप क्या है आपका जो ड्राइवर है वो कैसा है क्वालिफाइड है या नहीं है कही वो ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता है ना उसकी आइडेंटिटी वगैरह अच्छी है ना क्या पैसे लेंगे आप कितनी देर में आप लोगो में एक्सपीरियंस होंगे कार की फैसिलिटी कैसी है अच्छी है या नहीं है